जोंनि खेला लानो नागिरनाया दावधारानि थावख्रि गयारि स्टुडियामाव थामजि डिसिम्बरनि जोबथारनाय खालार थामजि खालार खालि जाबाय मा होन्दों डिसिम्बरनि जोबथा खालारसिम ओजों दावधारा ओरैहाय दावधारानि साखाथियावनो थानाय गामि बोथोरा मोजां आंसो भुटान फारसे थांनाय रड खाथियावनो जोङो गोबां मानसिफोरबो फैयो नायनो ओरैनो जोंना टिमा जाबायमोन आमफाय बे खोरोममोन थांनो होनदोंमोन आमफाय सानै हायेर लायनो होन्दोंमोन किपारा माबानि सथबावमोननि मोगथांखो होबाय ओरै बिजादजों मोजां गेलेनो मोननानै फेजेननोसै माबाखो दैमालु स्पर्ट्स क्लाबखो दैमालु स्पर्ट्स क्लाब ओजो देखिजा बारि गोबोननिफ्राय बारा टिमावनो खोनानो खोनानो मोनदों इसोरनिखोबो बारा गोरों गोरों गैया होनना फेजेननो हागोन एरा किपारखो सथबावनि लाबबाय आमफाय ओरैनो दङ एसे दुमनिनिबो दुमनिनि सिजं आमफाय माखासे हरनागुरिनि दं थावख्रिगुरि स्टुडियामाव जोंनो देग्लाय फार्स्ट प्राइज लानानै दिन्थिनोसै दे होमब्ला न ओंखारलायदो